मेरा नाम रिषभ ऐ ते में सांबा दे रौह्न आह्ला ते में थुआनू सारें गी एह् सनाना चाह्न्नां कि जे कुसै मतलब जेह्ड़े कोई बेरोज़गार युवा होंदे जेह्ड़े जागत इद्धर उद्धर फिरदे रौंह्दे उ'नें कोई नमां अपना जेह्ड़ा बिज़नेस होंदा ओह् स्टार्ट करना होऐ कुछ ते होंदे जिंदे मां प्यो ने पैह्ले खड़ा कीते दा होंदा ओह् उ'नें अग्गै चलाई लैंदे लेकिन कुछ जेह्ड़े होंदे उ'नें अपने पैरें पर खुद खड़ा होना चाहिदा जियां हून असें कोई दकान पानी किरयाना स्टोर पाना ऐ ते गौरमेंट ने ओह्दे उप्परा रक्खे दा कि भला अस कुदें बैंक दा लोन बगैरा लेई सकनें सब कुछ करी सकनें समान पाइयै बगैरा जेह्ड़ा

ते जियां हून कोई खेतीबाड़ी करदा ऐ ते ओह् कोई ट्रैक्टर लैना चांह्दा ओह्दे उप्पर उ'नें सबकुछ रक्खे दा पर लोन लैंदा ते उद्धर करी लैंदा ट्रैक्टर लेई लैंदा ते शैल मतलब इ'यां खेतीबाड़ी करियै पूरा नमां जेह्ड़ा अनाज त्यार करियै बाह्र बेचदा ओह्दे जेह्ड़ा पैसा पुसा थ्होंदा ओह्दी बैंक दियां किस्तां ज'मा करदे रौंह्दा ते धीरे धीरे अपना लोन मकांदा रौंह्दा ते जेह्ड़ी एह् जेह्ड़ी सुविधा सानू दित्ती दी गोरमेंट न एह् बड़ी गै स्हेई सुविधा ऐ मतलब कुछ ते बच्चे होंदे ना जेह्ड़े कुछ निं करी पांदे ते उं'दे ताईं बेस्ट आप्शन ऐ जेह्ड़ा भला अपना बिज़नेस पाई लैन ते कम्म करदे रौह्न ते कुछ दा पैह्लें पराना बिज़नेस चला दा होंदा उं'दे बुजर्ग दा सारे खोह्ल्लियै गेदे होंदे ओह् उ'ऐ बिज़नेस अग्गें बधाई लैंदे ओह् बी चांहदे ते ओह् उं'दे ताईं बी लोन दा पूरा ओह् ऐ लोन सारे लेई सकदे जेह्ड़ा मर्ज़ी होऐ ते गोरमेंट ने एह् बड़ा अच्छा कम्म कीते दा सानू बस कोई बी कम्म करने दा मन होऐ ते पैसा नेईं होऐ साढ़े कोल ते अस लोन लेइयै ओह् कम्म करी सकनें